हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ज़िला अस्पताल है वहाँ पर हम जा कर अपनी बीमारियों का यहाँ कोई कठिनाई परेशानी जैसे हमें होती है तो हम वहाँ पर जा कर अपना इलाज कराते हैं वहाँ पर बेड की कोई समस्या नहीं है ऑक्सिजन सिलेंडर भी उपलब्ध है सर्जिकल उपकरण भी सारे पर्याप्त हैं हमें कोई भी परेशानी का सामना कभी नहीं हुआ जैसे किसी अस्पतालों में होता है कि बेड कम पड़ जाते हैं या ज़रूरत पड़ने पर आक्सीजन सिलेंडर नहीं हो पाते या फिर सर्जिकल उपकरण में कोई उपकरण की कमी रह जाती है तो हमारे ज़िले का जो अस्पताल है बड़ा वहाँ पर हमें कोई ऐसी समस्या या ऐसी कोई परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ा यहाँ पर डाक्टर भी बहुत अच्छे हैं हमें जैसे हम कभी वहाँ पर एडमिट हैं तो हमें सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं समय समय पर आ कर देखेंगे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है या हालत कैसी है या फिर अभी इस पेशेंट को क्या ज़रूरत है या फिर क्या परेशानी है उस तरीक़े से देखते जाते हैं और सारी समस्याओं का वो समाधान भी करते हैं बहुत अच्छे तरीक़े से पेसेंट के साथ में बातचीत करते हैं बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं किसी भी चीज़ की परेशानी यहाँ नहीं है खाने पीने की भी सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं अगर हमें हॉस्पिटल का खाना भी मिलता है यहाँ दूध की व्यवस्था भी है पानी भी मिल जाता है रहने की भी व्यवस्था है अगर जैसे हमें यहाँ का पानी नहीं पीना है खाना भी नहीं खाना है तो हम आस पास बहुत सारे होटल्स हैं हम वहाँ से खाना चाय पानी कुछ भी मंगवा भी सकते हैं हमारे ज़िले का अस्पताल बहुत अच्छा है और ज़रूरत पड़ने पर हम यहाँ पर जाते भी हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं हमें बीमारियों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो हम जा कर उसका निराकरण कर लेते हैं